भैया नमस्ते भैया नमस्ते भैया भैया हमें घूमने जाना है पार्क में तो वहाँ टिकट विकट कितने का है तीन सै का तो हम चार पाँच लोग आएंगे हमारे बच्चे हम हमारी जी मम्मी सब लोग आएंगे तो खाने पीने की व्यवस्था क्या है अच्छा खाना पीना अच्छे तो एक एक लोग क्या रहे तीन सौ कब से कब कब तक खुलता है इस समय खुला है कितने टाइम खुलता है अच्छा आठ बजे तक आठ बजे के रे खुल जाते है इतने इतने टाइम तक यह खुला रहे अच्छा और झूला झूलने का जैसे हुआ तो झूला वूला सब मिलेगा फीस अलग से लगती है क्या शायद झूले की फीस अलग से लगती है क्या भैया

झूले की फीस है अलग से लगती है क्या अच्छा तीन सोमवार तक फ्री है तो एक लोग क्या तीन सौ हैं तो कम नहीं करेंगे आपका ना आपका नहीं है तो अब हम चार पाँच लोग आएंगे तो अरे हैं अच्छा तो ठीक है ठीक है नमस्ते भैया